देखिए दुकान को बढ़ाने के लिए शुरू में पान गुटखा का थोड़ा सा टपरिर टपरी टाइप का छोटा मोटा दुकान रहता है उसी से कर उसी में मेहनत करते करते गोडाउन बना लेता है गोडाउन बनाने के बाद धीरे धीरे होलसेलर हो जाता है उसी में सब अपना मेहनत करते हैं मेहनत करने के बाद बहुत बड़ा गोडाउन बनाकर उसी से सब अपना ये करते हैं शुरू शुरू में छोटा ही दुकान करते हैं जिसमें पान गुटखा सिगरेट बीड़ी ये सब रखते हैं उसी से कमा कमाकर जब से ये करके आदमी गोडाउन कर लेते हैं गोडाउन करने के बाद होलसेलर हो कर लेते हैं होलसेलर करने के बाद होलसेलर में फिर सब अपना वही करते हैं उसी को बढ़ा बढ़ाके बढ़ा बढ़ाके ये सब करके उसी से सब अपना ये करते हैं और दोबारा वो गोदाउन बनाने के बाद ये सब अपना ये करते रहते हैं वो बढ़ाकर अपना सब जीवन यापन करते हैं बहुत सारा ही उसमें मेहनत करना पड़ता है मेहनत करने के बाद जा कर ये होता है शुरू शुरू में थोड़ा परेशानी होता है मेहनत ज़्यादा करना पड़ता है मेहनत करते हैं खूब तब जाके सफलता प्राप्त करता है आदमी बिजनेस शुरू शुरू में बहुत सारा ये करना पड़ता है मेहनत करना पड़ता है मेहनत जब सफल होती है तब जा कर आख़िर में आदमी को ये होता है कि हाँ चलो चलो मेहनत की इतना तो फ़ायदा हुआ हमें एक छोटा मोटा दुकान से गोदाउन कर ले कर करने के बाद आदमी का सोच बढ़ जाता है सोच बढ़ने के बाद आदमी गाड़ी गाड़ी से चलने लगते हैं गाड़ी से चलने फिर टू विलर से उसके बाद उससे भी सोच बढ़ता है तो फोर विलर ये सब आदमी का जैसे जैसे बिजनेस स्टैब्लेट करता है वैसे वैसे आदमी का सोच बढ़ता है सोच बढ़ने के बाद